आइकाल्हिके जमानामे जेकि तनाव भरा जिनगी लोक जिएत रहै छै एहिमे ग्रामीण क्षेत्र जे छै से तनावके सबसँ बड़का छूट मानल जाइ छै जाहिमे व्यक्ति जे छै से अपन काम करैके क्षमतासँ अधिक काज करै छै आओरसँ बहुत सारा तनावके ग्रसित रहै छै एहिमे खेल जे छै से ओकरालए बहुत बड़का जे छै से मनोरञ्जन आओर तनावमुक्तिके उपाइके रूपमे जानल जाइ छै एहि लेल जे छै से व्यक्तिके जे छै से जादा जे छै से मनोरञ्जनके उपर धिआन देबाके छै कनि कमसँ कम तनावके मुक्ति करैलए खेलके जे छै से प्रारम्भिक रूपके दर्जा देनाइ चाही आओर खेलसबमे बढ़ि चढ़िकऽ हिस्सा लेनाइ चाही आओर खेल जे छै से लोकके नहि कि मोनके शान्ति दै छै बाँकि शरीरोके स्वस्थ राखै छै आओर जाहिसँ जे छै से लोकके काम करैके उर्जा बढ़ै छै आओर लोक तनावमुक्त रहै छै हलाँकि ग्रामीण क्षेत्रसबमे व्यक्तिसबलए मनोरञ्जनके बेबस्था करल जाए छै समय समयपर मौसम विभिन्न मौसममे जे छै से आसपासके इलाकासबमे जे छै से खेल प्रतियोगिताके आयोजन करल जाए छै ताहिके हिसाबसँ जब लोक जे छै से भरिदिनके काम ताम कऽ कऽ जे अथी रहै छै थाकल रहै छै तऽ ओ प्रतियोगिताके खेल प्रतियोगता जेनाकि किरकेटके आयोजन करल जाइ छै आसपासके इलाकामे जाहिसँ लोक किरकेटके बढ़ि चढ़िकऽ देखि सकी आओर अपन मनोरञ्जनो करी आओर साथ साथ तनावसँ मुक्तो रही साथ साथ जे छै से लोक जे छै से अपन जिनगीके मजा लऽ सकै आओर ओ तनावमुक्त रहै आओर ताकि जे छै से आगाँ जे छै से ओकर शरीरपर कोनो बुरा असरि नहि होइ आओर ओ जे छै से अच्छासँ अच्छा तरीकासँ कार्य कऽ कऽ जे छै से देशके प्रगतिमे योगदान करै ग्रामीण क्षेत्रमे व्यक्तिसभलए खेलसबके आयोजन करल जाइ छै अथी ओकर मोनके सन्तुष्टि करै दुआरे जे छै से अलग अलग खेलसबके आयोजन करल जाइ छै जेनाकि किरकेट भऽ गेल फेर कबड्डी प्रतियोगिता भऽ गेल ईसब एना बीच बीच सबमे खेलके आयोजन करल जाए छै ई आयोजनके मेन इएह रहै छै कि जे व्यक्तिके जे छै से कोना मनोरञ्जनके कारक बनि सकै आओर ओ कोना तनावमुक्त रहै एहिमे बहुत सारा खिलाड़िओ जे छै से योगदान अपन दै छथिन ओ जे छै से अपन बढ़िआँ खेल प्रतिस्पर्धाके दै छथिन उदाहरण दै छथिन आओर ओ बढ़िआँसँ बढ़िआँ खेलके जे छै से लोकके वाहवाही लुटै छथिन आओर लोकमे अपन इज्जति लोको जे छै से बढ़ि चढ़िकऽ अपन हिस्सा लै छथिन ओ जे छै से अपन खिलाड़ीसभके जे छै से प्रोत्साहन दै छथिन भनहि ओ अपन टीम होइ या दोसरवला जे अच्छा खेलाइ छै तकरा प्रोत्साहन मिलै छै आओर यहाँ तक कि जे छै से जीतैवलाके जे छै से पुरस्कारोसब मिलै छै राशिओसब मिलै छै एक रोजगारोके सृजन भऽ जाइ छै आओर खेल भावना जे छै से आहत नहि होइ छै खेल भावनाके बनाएल राखल इहो धिआनमे राखल जाइ छै मेन एकर जे छै से सबसँ मुख्य उद्देश्य रहै छै खेल प्रतियोगिताके आयोजनके जे व्यक्ति कोना से कोना जे छै से मनोरञ्जन भऽ सकै आओर ओ कोना से कोना तनावमुक्त रहै जबकि आइकाल्हिके जीवनमे सब जानै छै कि तनाव जे छै से बहुत सारा बेमारीके जनम दै छै जेनाकि हार्ट अटैक भऽ गेल फेर ब्रेन हेमरेज भऽ गेल ईसब बहुत सारा एहन शरीरसँ जुड़ल बेमारी छै जाहिसँ लोकके मृत्युओ तक भऽ सकै छै ताहि दुआरे खेलके जे छै से आइकाल्हि सरकारो द्वारा जे छै से बहुत सारा अथीमे कहै छै कि जे एना करै आयोजन करै फेर जे छै से कहै छै सरकारके पञ्चाइत स्तरपर गामसबमे जे छै से बीच आओरके खेल प्रतियोगिताके आयोजन करै जाहिसँ लोक भागो लऽ सकै आओर ओ तनावोमुक्त साथसँ साथ जे छै से हमर देश भारतमे जे छै से फेर एगो फिट इण्डिया आन्दोलनो भेलै जाहिके आधारपर जे छै से फिट इण्डिया मूवमेन्ट जकरा कहल जाए छै जाहिके आधारपर ई धिआन राखल जाइ छै कि जे लोक कोना से कोना जे छै से अपन शारीरिक फिटनेसोके धिआन रखै आओर जे छै से अपन मानसिको फिटनेसके धिआन रखै कोना से केना पैघसँ पैघ एक आयोजनमे भाग लऽ कऽ जे छै से अपन शरीरके दूर राखै आओर मोनके चुस्त राखै साथ ही साथ ओ शरीरके निरोगी बनबै साथ ही साथ इहो सरकार धिआन राखै छै कि जे कोना जे छै कोना लोकके मनोरञ्जन करै छै ताकि मनोरञ्जनके साधकसँ बहुत सारा जे छै से लोक आयो स्रोत जमा भऽ सकैए आओर लोक कोनासँ कोना जे छै से अपन जिनगीके जे छै से एकदम खुलिकऽ जी पाबै किएकि मृत्यु तऽ सबके अटल छै लेकिन लोक अपन जिनगीमे कोना रहि सकैए आओर जे छै से एगो दोस देशके स्वस्थ बनबै अन्दरसँ स्वस्थ बनबै कोना अपन योगदान दऽ सकै ईसब जे छै देल जाए छै अल आसपासके ग्रामीण क्षेत्रमे जे छै से खेल प्रतियोगितासबके आयोजन ओहि दुआरे होइ छै जकर जकर मुख्यतः उद्देश्य रहै छै कि लोकके मनोरञ्जन कऽ सकै आओर जे छै से तनावसँ राहतके रूपसँ साधनके रूपमे खेलके बहुत उँच दर्जा देल गेल छै यहाँ तक कि जे छै से खेलके जे छै से एगो कहल गेलै हँ कि जे खेलत खेलत मोन पाबि गेलहुँ खेल खेलसँ मोन आबि गेलहुँ एकर अर्थ भेलै कि जे छै से खेल जे छै ने से मोनके एकदम सन्तुष्टि प्रदान करै छै आओर साथ ही साथ ई कहै छै कि जे शरीरिको रूपसँ स्वस्थ रहै छै मोन आओर खेल जे छै से लोकके अन्दर एगो बहुत अच्छा उर्जा आनि दै छै लोकके जे छै से सकारात्मक विचारके जन्म होइ छै आओर खेल जे छै से ई चाहै छै जे कोना जे छै लोक जे छै से अपन तनावमुक्त रहै आओर साथ ही साथ ओ जरा जरा जे छै से जीवन ओकर जिबैके क्षमता बढ़ै ओ काम करै सभसँ अच्छा बेवहार राखै साथे साथ लोकके अन्दरसँ जे छै इन्सानके एगो अच्छा आदमी बनबै छै ईसबपर जे छै से मेन खेल निर्धारित रहै छै